अज्ज अस थुहानू जेह्दे बारै ई लगे सनान ओह् स्कॉलरशिप दे रिलेटेड कन्नै मिलदा जुलदा जेह्ड़ा ओह् ऐ सोआल ऐ ते एह्दे पर अस थुहानू दस्सन लगे कि स्कूलै बिच जेह्ड़ियां स्कॉलरशिपां परमिट आई दित्ती जंदी आ बड़ी सौ फेस्लिटी बगैरा बगैरा मिलदी ऐ ते स्कूल बिच ते बच्चे जेह्ड़े घर जाइयै नां ई सनांदे हैन साढ़े म्हल्लै आह्लें गोआंढी लोकें गी इंदा पता होंदा ते बेचारे अनपढ़ होंदे ते जिनेंगी इस चीज़ां दा पता नेईं चलदा ते केईं इंदे बारै ई जानना निं चाहंदे ते सानूं उनेंगी उंदे बारै च जागरूक करना ते जगाना चाहंदा की जेह्ड़ी स्कॉलरशिप ऐ ओह् बड़ी अच्छी चीज़ ऐ ते सानूं गौरमेंट कोला गै लैना चाहिदी गौरमेंट कोला स्हानू एह् मिलदी लैना चाहिदी होर एह् बड़ा चंगा इस्तेमाल करना चाहिदा ऐ अपनी पढ़ाई बिच बड़ा योगदान सानूं जेह्ड़ा पैसें दा मिलदा ओह्दा स्हेई फंड यूज़ करियै ते सानूं अपनी पढ़ाई च जेह्ड़े रैहंदी जेह्ड़ी कसर ऐ ते स्हानू पैसे जेह्ड़ी गौरमेंट दिंदी ऐ ते बच्चा अगर कोई गरीब घर दा ओह् पढ़ी सकदा ते अपना भविष्य जेह्ड़ा बनाई सकदा ऐ स्कॉलरशिप इक्क बड़ी अच्छी चीज़ ऐ जेह्ड़ी गौरमेंट जेह्ड़ी दोबारा आम लोकें गी जेह्ड़ी दित्ती जंदी ते गरीब लोकें गी जेह्ड़ी दित्ती जंदी ऐ ताकी अमीर लोक ते पढ़ी लैंदे गरीब लोकें कुत्थां पढ़ना जेह्ड़ा कोई होनहार जेह्ड़े बच्चे ऐ जेह्ड़े टैलेंटदार बच्चे आ ओह्बी अग्गें आङन ते पढ़न देश बिच अपनी इक्क पहचान बनान होर स्कॉलरशिप ओह्दा इक्क लौह्का जेहा हिस्सा ऐ जरिया ऐ इक्क जेह्का हिस्सा माध्यम ऐ गौरमेंट नै एह् जेह्का गरीब लोकें दा बनाए दा गरीब बच्चे पढ़न होर अच्छा अच्छा जेह्ड़ा कम्म काज करन ते जिन्ने बी अस थुहानू दस्सन लगे ऐ कि स्कॉलरशिप केईं लोग जियां मेरे इत्थें ग्रांऽ च मिलदी ऐ लोकें ई बड़े लोकें दा में सुनेआ कि गल्लां करदे की असें स्कॉलरशिप मिलदी ऐ केईं लोग आखदे नेईं मिलदी ऐ ते में आपूं इक्क दिन महां पता करने आं की मिलदी ऐ की नेईं मिलदी ऐ ते असें बी फॉर्म लाया ते साढ़े बी बैंक बिच आइयै पैसे दस्स ज्हार पंद्रहां ज्हार रपेआ आया गौरमेंट दी तरफा ते असें पुच्छेआ कि एह् केह्दे ताहीं ते उनें दस्सेआ कि गौरमेंट नै स्कीमां चलाई दियां स्कॉलरशिप बच्छें दे पढ़ने ताहीं ऐ बच्चें दी रौहंदी कोई जेह्ड़ी यूनिफॉर्म लेई सकै कोई स्कूल जाने ताहीं जां बैग लेई सकै ते अपने कॉपियां लेई सकै ते स्कॉलरशिप स्हानू मतलब कि बड़ा ई योगदान दिंदी अपना पढ़ाई दा अपना खर्चा बी बंदा इंया घर दा चलाई सकदा कुत्थेै पैसे शैल बंदा चंगा इस्तेमाल करी सकदा अगर कोई करने आह्ला होऐ तां ते जिन्ने इत्थें गौरमेंट कोला चंगी जादै स्हूलतां होंदियां हून जियां अस बेटी बचाओ स्कॉलरशिप दा इक्क बड्डा जेह्ड़ा ओह् करना जेह्ड़ा कीते जेह्ड़ा बराबर जन ऐ कीा स्टार्ट करने दा जेह्ड़ा इसी अभियान ऐ एह् अभियान ऐ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी उप्पर बी पराने जमानै जेह्ड़ा इंया सनांदे हे कि भला गर्भवति जेह्ड़ा महिलाएं होंदियां ते बेटी गी जेह्ड़ा मारेआ जंदा हा ते पैह्लें राजें महाराज़े ' च ओह् इंया पता करदे हे कि भला बेटा होना जां बेटी होनी किश टैमें चा अज्ज धोड़ी बड़ा फर्क आया अज्ज धोड़ी गौरमेंट साढ़ी नै बड़ा सुधार कीता ऐ कि अज्ज हर जगह बेटी अग्गें ऐ देश दी कुत्थें बी दस्सो साढ़ी ग्रांऽ दी ऐ जेह्ड़ी देश दियां लड़कियां न ओह् अग्गें निं ऐ जियां अज्जकल आक्खेआ जंदा ऐ एलएलईबी कि 'लड़का लड़की इक बराबर कोई फर्क निं ऐ गौरमैंट नै चंगा जेह्ड़ा एह् डेवेल्पमेंट कीती ऐ कि बड़ा चिर बेटी गै निं होग ते कुसै दी मां कुत्थां बननी भैन कुत्थूं बननी ते कुसै दी समझो घर आह्ली कुत्थां बननी सारा कम्म होंदा जेह्ड़ा ओह् बेटी कोला होंदा ते इंदे कन्नै सृष्टि जेह्ड़ी चलदी ऐ ते जेकर अस इनेंगी गै मारी ओड़गे जां इंदे कन्नै अत्याचार होग ते साढ़े देश बिच फिर समझो सामनै लब्भा दा कि भला कि बंदे दी जेह्ड़ी पॉपूलेशन जेह्ड़ी इनक्रीज़ होनी ते कुड़ियें दी जेह्ड़ी घट्ट होनी ते ओह् जोआन जेह्ड़ा बेरोज़गार होंदा किश लोक आक्खदे की पढ़ाई जां गौरमेंट दा कसूर ऐ कसूर एह् ऐ की जित्थें कुदै लोकें दे घर तीन तीन मुढ़े होंदे कोई बी जेह्ड़ा कुड़ी नेईं पसंद करदा कुड़ी गी आक्खदे ऐ की कुड़ी ऐ पूरी उमर इन्ने रौह्ना सानूं इसगी बोआलियै खलानी पौनी ते कुड़ी जेह्ड़ी लेइयै साढ़े जेह्ड़े समाज दे जेह्ड़े ओह् पैह्लें चंगे निं हे जेह्ड़े मतलब कि परानी सोच ही ते अज्ज दे टैम च काफी सुधार होआ गौरमेंट नै चंगा कीते दा एह् स्कीमां बगैरा कन्नै चलाइयां एह्दे कन्नै बेटी जेह्ड़ी ओह् ऐ सुरक्षा होई जा अज्जै दे टैम पर होर बेटी जेह्ड़ी ऐ अग्गें ऐ ज्हाज डोआ दियां गड्डियां चला दियां रेल बस्स बगैरा साढ़े कशा हर कम्मै ई अग्गें ऐ जित्थें तक्क समझो मुढ़े निं पुज्जा दे उत्थें धोड़ी मार जेह्ड़ियां कुड़ियां करा दियां कुड़ियां ऑलराउंडर होर नंबर वन पर न कुड़ियां जियां द्रोपदी मुर्मू होर ओह् बनियां ओह्बी इक्क बेटी ही कुसै दी अग्गें जेहे ओह् बने देश दे जेह्के शैल देश गी सम्हाला दे कम्म काज़ करा दे बेटी ते साढ़ा आक्खने दा एह् ऐ की बेटी की कोई साढ़े मुढ़े कोला घट्ट नेईं ऐ जादै तो जादै इनें ई पढ़ाओ बचाओ होर जेह्ड़ी स्कॉलरशिप बगैरा मिलदियां इंदा यूज़ करो ते शैल शैल कोई कम्म काज करो ते भेजो जिसदे कारण ते स्कॉलरशिप दा होर बी लोकें गी सनाओ एह्दा केह् फायदा होर एह्दी स्कीम दा केह् केह् करना ते जेह्ड़े पढ़ने ताहीं दित्ते दे गौरमेंट नै बड़ी चंगी तरह कन्नै पैसे दित्ते दे आ होर जेह्ड़ी फीमेल ऐ जेह्ड़ी औरत ऐ घर बौहंदे ऐ उंदे ताहीं गौरमेंट नै बड़े रोज़गार जेह्ड़े खोले दे ऐ की एह्बी अपने पैरे पर जेह्ड़े खड़ोई जान अपनी जेह्ड़ी रोजी रोटी आपूं कमान ना की कुसै घरै आह्ले पर डिपैंड होन अपनी मरज़ी दा अंदर बाहर जान ऑलराउंडर बनन इंया समझो गौरमेंट नै एह् फ्री जेह्का ऐ की में जेह्ड़ी तुंदी मदद करा नी मेरा फायदा लैओ जेह्ड़ा कोई गरीब ऐ ते अपना जेह्ड़ा कम्म काज तुस करा दे ते तुस बढ़ाओ अग्गें ते गौरमेंट गी इंया बदनाम निं करो की गौरमेंट रोज़गार निं दिंदी ऐ एह् ऐ इन्नी सारी जेह्ड़ी सानूं स्हूलतां लब्भा करदियां स्कॉलरशिप बगैरा लब्भा करदियां स्कॉलरशिप काफी तरह दी होंदी ऐ जन धन योजना जियां कोई गड्डी दा लोन लैना कुसै ने कोई कम्म चलाना लौह्का मोटा कोई कम्म चलाना ओह्दा लोन थ्होंदा ओह्बी इक्क जेह्ड़े हिस्से स्कॉलरशिप दे औंदे जेह्ड़े स्कॉलरशिप आक्खी सकदे आं की आम लोकें गी समझो की रोज़गार जेह्ड़ा होई सकदा ते चंगी गल्ल जेह्ड़ी होई सकदी ऐ